न'खर होननानै बुङोबा जोंहाथ' न'खरावहाय साथामल' आं आरो आंनि बोराय आरो आंनि फिसाजो जोङो न'खराव फुजा जानाय होननानै बुङोबाथाय आंनावनो बांसिन गोहोम गोग्लैयो मानो होननानै बुङोबा फिसाजोआबो दा उन्दैसो आरो फिफायाबोथ' गावबो जेबो खालामनो रोङा फुजा होननानै बुङोबाथाय आङो गासैबो हिन्दु धोरोम हिसाबै आङो गासैखौबो फुजियो जेरैहाय आङो दुर्गा फुजा लखि फुजा ओमफ्राय बोसोर गोदाननि फुजा आङो गासैखौबो होजोबो मन्दिरफोरावबो आङो सम सम फुजा हैयो आङो फुजा होनबाथाय जेनेबा लखि फुजाफोर जादोंबा आङो फुंनिफ्रायनो न' सुनाय सि जोम सुनाय फुजानि सानसे सिगांनिफ्रायनो सुखायो सानसेजोंथ' हाजोबा नालाय आङो साननैसो सिगांनिफ्रायनो गासैबो रुमनि सि जोम पर्दा बिसना सादोर बिजों लोगोसे बेफोरखौ सुखां जोबबाथाय न' फुनसै न' फुनानै फुजानि तैयारि खालामनोसै प्रसाद लायनोसै प्रसाद लायनानै बेनि उनाव फुंनिफ्रायनो सयथासोनिफ्रायनो जेनेबा फुजा होनांगौबाथाय फार्स्टआवहाय प्रसाद हाग्रोनोसै प्रसादाबो जोंना जयग'सो नालाय जयग' हिसाबै जोङो फार्स्टआवहाय बेल बिलाइ खानांगौ जोङो बेल बिलाइनि उनाव थाइजौ बिलाइ थाइजौ बिलाइनि उनाव दुब्रि दुब्रिनि उनावहाय दुब्रिनि उनाव फुल बिबार खानांगौ जायो बेनि उनाव फुल बिबार खाखांनानै जोङो फार्स्टआवहाय जोङो प्रसादाबो मोननै रोखोमनि जायो अराव होनाय आरो मानसि जानाय बे अराव होनायखौ थाइजौ बिलाइ बेल बिलाइ ओमफ्राय थाइजौ बिलाइजों बेल बिलाइजोंखौ हाबानो जायो आरो बेनि उनावहाय गासैबो आवाथि सावनायाव जा जा होनांगौ बुस्तुफोर बेखौ होजोबनांगौ जेरैहाय गम जब बायदि बायला बेजों लोगोसे प्रसाद मानसि जाग्रा प्रसादखौबो बे जयग'नि प्रसादाव इसे लगाय नांगौ जायो बेजों लोगोसे जै बे प्रसादखौ हाखांबाथाय आङो मानसि जानायनिखौ हानोसै मानसि जानायनिखौ हाखांनायनि उनाव फुजाखौ स्टार्ट खालामनोसै बिदिनो आरो फुजा होखांबाबो नोङो फुजारिखौ जा साहा लोंदो जाग्रा लोंग्रा जाहोहरदो बेनि उनावहाय आरो गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै जाहोबावदो मानो होननानै बुङोबा गामिनि मानसिफोरखौ बयखौबो जाहोनो मोनबासो आंहा गोसोआ सोराङो फुजा होनबाथाय आङो जाहोनो लिङाबानो थानो हाया प्रसादखौ आङो भग'बाननो होनायनि अनगायैबो मानसिनो जानायखौबो बुरजा खालामखायो सोब समय आङो प्रसादखौ आग्लायनाय होनो मोनाबानो गोजोननाय मोना बेजों लोगोसे जोङो दुर्गा फुजाफोर जाबाबो दुर्गा फुजाखौ जों अबयसे न'आव होआ मन्दिरावनो हैनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा कालि फुजा थालायबाय कालिफुजाखौबो आङो मन्दिरावनो हैयो ओमफ्राय नै खाथि गासा सावनाय खाथि गासाखौ हले न'आव सावनाय जायो जै खाथि गासा सावनायबाथाय बेयावबो नोङो न' फुदो बिनि उनावहाय नोङो जेवारि बाथि सुदो जेवारि बाथिखौनो आङो बुरजा सावो ओरै लामानि वाल थवाल न' सिंङावबो गासैबो सावजोबनायखाय आंना जेवारि बाथिया बुरजा नांगौ जायो बेनि उनावहाय जेवारि बाथिखौ सुनानै दोनखाजोबनानै आराम दुगैनानै खर' लोबनानै बे जेवारि बाथियावहाय थाव होनोसै थाव होनानै थावनि उनावहाय अर लगायनोसै आरो अर लगायनानै लामा लामा सावहै जोब्बाव नांगौ जायो खामानिया एसे जायो बेवहायबो आरो जोङो माबायावबो कालि फुजायावबो सावो बे बायदिनो माबाखौ जेवारि बाथिखौ बुरजायैनो सावो कालि फुजायावथ' जोङो लामायावबो थालिर गायलाय नांगौबो जायो ओरै फांनै बे थालिरावहाय बेनिफ्राय गन थुदो गन गन आरो जेवारि बाथिखौ सावजोबबावदो होनबाना गामिखौनो जै कालि फुजाबाथाय गामिखौनो बिराद मोजां समायखायो आरो जोंनि गामिया जोंनि गामियाहाय न'आ लामानि ओरै मोननै साइडथिंबो दंनालाय बेनिखायनो बिराद मोजां नुयो जोंनि गामियावहाय कालि फुजाखौ जै फुजा जानानै फुजायाव आवाथिफोर सावखांबाथाय गोसोखौ स्रां मोननोसै आरो जोङो बोसोर गोदानावबो फुजा होयो जयग' सावो सम सम मन्दिर मन्दिर फुजा हैयो जेखौनो मोनो बेखौनो होनाय जायो फुजाया हले बासिनाय जाया आङो फुजाखौ गासैखौबो होनो मोजां मोनो हिन्दु धोरोम हिसाबै आङो फुजाखौ गासैखौबो होजोबनाय जायो आरो